हैलो बेल्डिंग आह्ले भैया बोल्ला नै अच्छा अच्छा ओह् में अपना नमां गेट बनवाना हा ते केह् आक्खदे ते किन्ने दा बनी जाह्गा मेटल दा लोहे दा निं फ्रंट गेट सर फुट तुस सर एह् तुस आपूं गै दिक्खी लैयो घर आह्नियै ते ओह् उत्थें दिक्खी लैयो किन्ना ऐ जैलूं बी फ्री होगे अंजी आं

केह् पैसे पेई जाङन ओह्दे

अच्छा अच्छा नुहाड़े च डिजाईन बी लब्भी जाङन ना मिगी ठीक ऐ

ठीक ऐ ते भी शामीं आह्नियै मिली लैओ